हलो हा साईं जय झूलेलाल हा साईं मां जीतू पियो ॻाल्हायां मां चवां थो की बरेली में को काई अन सुठी ज़मीन आहे सुठे अघ ते विकिणण लाइ त मे त साईं हुन जी गुड विल छा आहे मतलबु कॉलोनी कीअं आहे छा आहे हुन प्लाट जे अॻियां जो फ्रंट घणो आहे छा आहे त अञा त साईं मतलबु अंदरि ई अंदरि आहे न त साईं हिन खां ॿियो को सु ढंग ई कॉलोनीअ जो को सुठो हुजे त ॿुधायो न त हिते जेको अठ लख वारो आहे साईं हुन में को गुंजाइश थींदी पाणि भई हिकु भई हिकु त पाण खे खपे हिकु पंहिंजो को मिलणु वारो आहे हुनखे खपे उहो झूलेलाल वारो त पंहिंजे खे मिलण वारो आहे को सुठी पार्टी आहे हुनखे खपे ऐं पाण खे इहो हिते खपे त ॿिन्हिनि में को गुंजाइश हुजे त साईं कयो न ॾिसो पाणि पंहिंजा ई माण्हू त हा त साईं केॾी महिल अचूं बसि साईं थोरो तव्हां खां गुंजाइश आहे की भई थोरो कुझु कजो पाणि पांजो घटि वधि कजो थोरो हेठि मथे पाणि त ॾिसो पंहिंजा ई माण्हू ऐं को हलंदो ठीकु आहे मां वठंदुमि पोइ वरी मुंहिंजो उहो ॿियो मिलणु वारो आहे वरी हुनखे वठाईंदुमि तव्हां खां वरी पोइ मुंहिंजो को रिश्तेदार आहे वरी हुनखे तव्हां खां वठाईंदुमि छो के साईं पाणि त बाबा जा माण्हू ठीकु आहे साईं को गुंजाइश हुजे त ॿुधाएजो हा ठीकु आहे साईं जय झूलेलाल हा हा साईं ठीकु आहे ऐं ॿियो हिक ॿीं को मुंहिंजे लाइ को शेवा हुजे त हुकुमु कजो साईं हा साईं जय झूलेलाल